हम मिथिलाके लोग छिऐ हम मिथिला खाना बनाबै छिऐ इएह हमरा पसन्द पड़ै छै हम पहिने भात बनबै छिऐ तऽ चूल्हीमे पानि वानी आनै छिऐ ओतए राखि लए छिऐ चूल्ही कऽ धधका लए छिऐ ओहिपर डेकची चढ़ाबए छिऐ डेकची चढ़ाऽ कऽ पानि दए छिऐ पानि दए कऽ गरम भए जाइ छै चावल कऽ धोए कऽ रगड़ि कऽ बढ़िआँसंँ ओहिमे गिराबै छिऐ दू बेर लारि कऽ झाँपि दए छिऐ झाँपि कऽ देखै छिऐ भए गेलै ओकरा पसाए लए छिऐ पसाए कऽ नीचाँमे उतारि दए छिऐ कभी काल मन होइ छै मछरी उछरी बनबैके तऽ ओ बनाबै छिऐ पहिने लानै छिऐ मछरी कऽ बनबै छिऐ हँसुआ पर ओकरा धोवै छिऐ धोए कऽ रगड़िकऽबढ़िआँसंँ आनि कऽ राखैत छिऐ तब ओहिमे मसाला पीसै छिऐ सब मसाला जे जे छै धनियाँ मिरचाइ रसुन प्याज सब पीस कऽ रखै छिऐ तब चुल्ही जोड़िकऽ लोहिया चढ़बै छिऐ ओहिमे तेल डालि कऽ तेल गरम भए जाइत छै तब मसाला मिला दए छिऐ ओहिमे तरका लगबै छिऐ फ्राइ करै छिऐ फ्राइ करल भए जाइ छै ताहिमे तरही दए छिऐ तरही दए कऽ नीचाँमे खदकए छै एक दू बेर खदकि जाए छै ओकरा राखि दए छिऐ